छात्र उस शिक्षा और कॉलोजों के लिए यहाँ बड़े कॉलेज हैं अच्छी कॉलेज हैं जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है वहाँ पर जाना पसंद करते हैं छात्रों उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों में अच्छे टीचर होना अच्छी पढ़ाई चलती है वहीं जाना पसंद करते हैं और दिन के जो पसंदीदा कोर्स होते हैं बच्चों के जैसे नर्सिंग कोर्स आई टी आई कोर्स सब इंजीनियरिंग कोर्स चिकित्सा बीएड कोर्स ज़्यादा करते हैं तैयारी करते हैं फिर बाद में तो ज़्यादातर बीएड कॉमर्श बच्चे ज़्यादा लेते है